ہندوستان میں بہت سے تاجر ہیں بہت سے لیڈر ہیں بہت سے ٹیکنالوجی ہے اور تعلیم تو تعلیم تو ہر جگہ سے اچھا چل رہا ہے تعلیم کی تو بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے ہندوستان میں تاجر کی بات کیجیے تو جیسے کہ ٹیکنالوجی جیسے کہ انل امبانی اور اور کیا بولتے ہیں ہمارے نتیش کمار اور بہت سے ایسے بڑے بڑے شخصیت ہے جنہوں نے ہندوستان کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوئے اور ان لوگوں کے ہی وجہ سے آج ہم لوگ ہندوستان میں اچھے سے سانس لے پا لے پا رہے ہیں جیسے کہ پہلے کے زمانے میں لوگ خط سے کام کیا کرتے تھے خط سے ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے دوسرے جگہ بھی رہتے تھے تو لوگ خط سے ہی بات کیا کرتے تھے اور آج کے زمانے میں لوگ ایسے ہیں جو کہیں بھی رہتے ہیں دوسرے علاقے میں دوسرے دوسرے جیسے ہندوستان سے باہر بھی اگر کہیں رہتے ہیں تو لوگ آرام سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں وجہ بس یہی ہے کہ پہلے کے زمانے میں خط تھی اور آج کے زمانے میں فائیو جی نیٹ ورک فائیو جی موبائل فور جی موبائل بہت سارے چیز ایسے ہندوستان کو ترقی کیا ہے ان لوگوں نے ان لوگوں نے مل کر ٹیکنالوجی کے ذریعے اور تعلیم کے ذریعے اور تاجر کے ذریعے لوگوں نے بہت سے ہندوستان کو فائدے پہنچائے ہیں اور اس کے وجہ سے آج ہم لوگ اچھی طریقے سے سانس لے پا رہے ہیں اچھی طریقے سے چل رہے ہیں اور تعلیم کی بات کریں تو ہر ہر ماں باپ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کے بچے کوئی بہت بڑا لیڈر بنے کوئی بہت بڑا انجینئر بنے کوئی بہت بڑا ڈاکٹر بنے کوئی بہت بڑا ٹرانسپورٹ بنے ہر ہر ماں باپ یہی چاہتا ہے کہ اس کے بچے اچھے سے اچھے پوسٹ پر پہنچے جیسے کہ ہم لوگ آج ایک اچھے ایک اچھے اسٹوڈینٹ ہیں اچھے پڑھائی لکھائی کرنے والے ہیں اور ہندوستان میں بہت ایسے لوگ ہیں جیسے کہ عبد الکلام عبدل ابو الکلام صاحب جو ایک اچھے تعلیم سے روایت رکھتے تھے اچھے تعلیم دیا کرتے تھے تعلیم کے ذریعے سے ان لوگوں نے پورے ہندوستان کو پورے ہندوستان کو ڈنکا میں بجا دیا اس لیے ابو الکلام صاحب بھی تعلیم کے ذریعے سے بہت بڑے شخصیت تھے اور ہندوستان کو بہت تعلیم سے نوازے ان لوگو کے ذریعے سے ہی آج ہم لوگ ہندوستان میں چین کی سانس لے پا رہے ہیں اور انل امبانی کو دیکھیے پہلے کے زمانے میں ہم لوگ نیٹ ورک کو جانتے بھی نہیں تھے نیٹ ورک کو پہچانتے بھی نہیں تھے اور آج ان لوگوں کے ذریعے سے فائیو جی نیٹ ورک کا لابھ اٹھا رہے ہیں فائیو جی موبائل یوز کر رہے ہیں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں کہیں بھی رہتے ہیں لوگ تو ہم لوگ موبائل کے ذریعے سے ہی فائیو جی نیٹ ورک کے ذریعے سے ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگوں کو سنتے ہیں اپنے دوستوں کو سنتے ہیں اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں تو یہ سب دیکھنے کے بعد ایک عجیب خوشی خوشی محسوس ہوتی ہے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے ایک عجیب سی دل میں بہت خوشی ہوتی ہے ایک عجیب خوشی پیدا ہو جاتی ہے کہ آج کے زمانے میں ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کی ہی محنت کی وجہ سے ان لوگوں کی مشقت کی وجہ سے آج ہم لوگ ہر چیز ہر چیز کو مزہ لیتے ہیں ہر چیز کو پہچانتے ہیں ہر چیز کو سمجھتے ہیں یہی ہندوستان ہے ہمارا یہ ہندوستان ہی ہمارا ہے جو ان لوگوں نے ان لوگوں کے ذریعے سے ہی ہم لوگ بہت آگے بڑھتے ہیں اور بہت آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں صرف ان لوگوں کے ہی ذریعے سے تعلیم کے ذریعے سے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اور ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے اور تجارت کے ذریعے سے